ہم کو بہت ساری چیزیں خوش کرتی ہیں جیسے سوئمنگ کرکٹ اور پودے لگانا گارڈننگ وغیرہ ہمیں پسند ہے جو ہمیں نیچرل خوشی دیتی ہے تعلیم ایجوکیشن حاصل کرنا ایک مہذب سماج کی تشکیل دینا یہ تمام چیزیں ہمیں خوش کرتی ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ایسے لوگوں کو اچھی تعلیم دینا خود عمل کرنا اس پر یہ سب چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں